बोलू बोलू सभ मछली छै कोन मछली लेबै छै मछली तीन सए टका छै पॉँच सए टका छै कोन लेबै ठीके छै तऽ एकहक किलो नापैत छी

हँ ठीके छै नापि कऽ राखै छी कतेक लेब कतेक लेबै ठीके छै हँ बढ़िए मछली देब जे मछली लेबै सभ छै

ठीके छै सिङ्गघी छै ने ओ छओ सए टका किलो छै हाँ तऽ बऽ माछ खोजबै ने सभ सभचीज मिल जाएत हमरा दोकानमे ओएह छै जे सभके भाव अलग अलग छै जेहन लेबै तेहन भाव छै छै काँटियो छै गरैयो छै सिङ्गघी छै रेवा छै रहु छै मुङ्गरियो छै जे लेबै से आबि कऽ पसन्द करू ठीके छै तऽ सिङ्गघीके भाव छै छओ सए टका किलो हम तऽ नापै छी